अ' काजिरङा फैनो सानदोंब्ला नोंथाङा फार्स्त आवनो रेजिस्थार खालामगोरनांगोन बिनि उनाव हाय बिनि खरसा आथ' गोबां थांगोन जेरै र' हटेल बारा जानाय थानायजों बिदिनो एसे मता खरसा जागोन आरो नों बे जिबसिजों बेरायनो थाङोब्लाथ' एसे मता खरसा जागोन नुगोन नुनाया जिबसि लानानै बेरायबाथ' गोबां नुयो बिदिनो गान्दा नुगोन मैदेर नुगोन मै नुगोन बायदिसिना गोबां दाउसिन दाउलाफोर नुनो मोनो आरो बेरायनानै नुगोन खाफालाव दंबा नुगोन आरो मबेबा समाव बिसोरबो नुजायो मबेबा समाव बिसोर नुजाया गाइद आव मानसि थाफाखायो नोङो गिनांगौ गैया आरो